हॅलो आं सांगा गूडमोर्नींग आ हां हय हय आ हा हा हां सांगता सांगता म्हणल्यार तुका कशी कितें अशे जाय सारके हय

आनी हय पयली किते जाले आमकां भायर सरपाक बी नाशिल्ले सामके दिसले रे दिसले की एकदम धरप आनीक अशे मारप बडोवप आनी बांयलांक तर ते कशेंच दिश्टी पडपाक दिनाशिल्ले आनीक सामके धरप आनी व्हरप एकदम झेलींत घालप बडोवप आनी अशे तरेन आमी रात रात सामकी भिवून भिवून पण आमी भिनासतना फुडें वचून सगळे लोकांक एकठांय केलो आनी म्हणले तर आमी भिवप ना आमकां तर आमची मुक्ती जायच न्ही मुक्ती तर जाय आमकां आमी कशे हे करपा आमकां म्हण आमी किते केले बारीक बारीक ते आमचे सायडीचे शेजारी वाजारी जे कोण आशिल्ले तेंका सगळ्यांक रातीन एकठांय करप आनी ल्हानशी अशी मिटींग घेवप आनी तेंका सांगप सर आमकां फाल्यां आमी अमक्या कडेन वचया आनी थंय कोण आसा तेंका आमी कॅर करप ना आमी तेंका हे करप ना आमी झगडप अशे करून आमी एकठांय करप आनी करता करता करता अशे खूब जाले आनी ते येवन अशे बी बडयताले सामके चाबकांनी आनी कशे म्हण्णा अशे तरेन मारताले